हाँ मेरे भोजन में उपयोग में की जाने वाली कुछ ऐसी दुर्लभ सामान्य सामग्रियाँ हैं जो बहुत ही मुश्किल से ही मिलती हैं जिसमें से है एक जीरा बीज ये मसाला बहुत ही दुर्लभ और महँगा है इसे केरल के बीज यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में ये पाया जाता है दूसरा मेरा मसाला है हींग ये भी बहुत दुर्लभ मसालों में से एक है ये काफ़ी मेहनत के बाद से ही प्राप्त होता है ये हमें गोंद के रूप में मिलता है जिसे सुखाने के बाद इसका पाउडर तैयार की जाता है हींग में यह सबसे तेज गंध होती है और इसका स्वाद प्याज और लहसुन के समान ही होता है दूसरा एक मसाला है सोमाग जो कि ये बहुत ही अलग अलग दुर्लभ मसालों में से है और इसके यह शराब के रंग का एक मसाला पाउडर बेहद बहुमुखी होता है औ यह हमें फल के रूप में मिलता है औ यह एक गहरे लाल जामुन के जैसा होता है दूसरा है एक दुर्लभ मसाला जन्नत के दाने जिसे कहा जाता है और यह पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है यह एक काली मिर्च की तरह दिखाई देता है ये मसाला काली मिर्च जैसा सुगंधित और तीखा होता है यह अदरक और इलायची के परिवार से ही संबंधित होता है